हँ दीदी हँ कतऽसँ बोलै छी इहए तऽ कोन जिला सँ ऽ बोले छियै अहाँ सब जिलामे कोन कोन परब होय यऽ

हँ सुनु कहै छी छठि छै केना केना परब मनाएल जाइ है से तऽ कहू तऽ हमरा तोराके ऐलासँ हँ बोलू खरना कहिआ से छै की कहै छी केना से केना केना होयतै खरनामे हँ तऽ केना कऽ कहु तऽ कोन चीज बारेमे केना केना भेंटतै बाबा केनाके खयतै तऽ छठिके बारेमे ओ हरदम तोरे बारेमे बोलतो छै आ तऽ तनि बोलहु जे केना केना मनाएल जाइत छै केना कऽ हाथ उठै छै केना हँ अइ ये मे अथि के बारमे युवा लोग हूँ ओएह बोलु तऽ केना केना

तऽ क्या बोलु

सहए बोले ले किया बारेमे बोलू तऽ